नमस्ते दीदी आप बोल रहे हो हमारे दरवाजा बनाना था चानचकाचोर है

मेरा नाम कान्ता देवी

और लाइट पंखे का बिल वगैरह कितने पैसे लोगे आप हजार रुपए ज़्यादा हो जाएंगे नहीं आपके हिसाब से देख लो हम दस दरवाजे बनाएंगे आप ले के आओगे

माल कैसा यूज़ लोगे

कफनवन्ति तो आप ले के आ जाना दरवाजे वगैरह सब एक दरवाजे के कितने और नमूने के कितने एनुमिनियम के कितने एनुमिनियम दरवाजे के कितने एक के पाँच हजार ज़्यादा हो जाएंगे ना दीदी यही तो आगे से और करवाएंगे आपसे एक और हमारे घर की वजह से आपको फोन किया हमारे ना फैमली में और भी आगे काम है और भी करेंगे कॉल हिसाब से देख लो आपके हिसाब से अच्छे से लगा दो

मेरे हमारे रेनिंग भी बनानी है

नीचे नाल की और सब ऊपर के ना दो मंज़िल की बनानी है छः हजार

दरवाजे पर

अभी हमारे वेनिस नहीं है सिर्फ दरवाजे बना दो अभी तो दस दस बनाने दस मजबूत बनाना है एकदम मजबूत

लोहे की हाँ लेकिन मजबूत होनी चाहिए नहीं सिम्पल ही चौखट वाली

हमारे सुनेहरिया कलर बनाने है उसके ऊपर कलर करके दोगे क्या ओके